मां उल्हासनगर जो रहिवासी आहियां और असां जो उल्हासनगर वधीक करे खाइण पीअण लाइ मशहूर आहे खाइण पीअण थी वया कपड़ा थी वया त मां मूंखे बि खाइण पीअण जो जामु शौंकु आहे मां मम्मीअ खे बि मदद कराईंदो जॾहिं मम्मी असां जी घर में कुझु नओं कुझु ठाहींदी आहे त मां बि वञी करे बीहे रहंदो आहियां मूंखे ॾिसणु जाम वणंदो आहे कि मम्मी इन जो छा थी ठाहे ऐं सिखण जो बि जामु शौंकु आहे ऐं मूंखे खाइणु जाम वणंदो आहे हिन लाइ उल्हासनगर मुंहिंजे लाइ हिक तरह खां जामु सही आहे उल्हासनगर में जामु काई वैराइटियूं मिलंदी आहिनि असां जे खाइण लाइ जीअं थी वयो असां जो सिंधी दाल पकवानु थी वयो कारा मटर डॿल थी या पोइ दाल समोसो थी वयो और इते हिकु चीज़ इते मिलंदी आहे जो किथे बि न मिलंदी आहे बटर पापड़ी थी वई इतां जी बटर पापड़ी फेमस थींदी थी वञे धीरे धीरे करे करे ॿिए शहरनि में बि थी वञे हीअ मूंखे खाइणु जामु वणंदो आहे कॾहिं बि मां पंहिंजे दोस्तनि खे फ़ोन कंदो आहियां उन्हनि खे बि जाम ही सभु चीज़ूं जामु वणंदियुं आहिनि उन्हनि खे फ़ोन कंदो आहियां कि हलो नास्तो करण उहे बि रेडी हूंदा आहिनि कि हा हली नास्तो कयूं था असां मिली करे सभिनी खे ही जंक फूड चंवंदा आहिनि कि माण्हू न खाइण खपे पर असां जे उल्हासनगर में सभु सभिनी खे वणंदो आहे इहो खाइणु जामु ॼणा त ॿाहिरां बि ईंदा आहिनि मुंहिंजा रिश्तेदार बि कॾहिं ईंदा आहिनि त मूंखे चंवंदा आहिनि कि बटर पापड़ी खाराए ॿिए जॻहि असां खे इते न मिलंदी आहे इते ई मिलंदी आहे त असां खे बटर पापड़ी बि खाराए पो मोस्टली मुंहिंजा जामु रिलेटिव त इएं ई ईंदा आहिनि दाल डॿल खाइण लाइ पकोड़ा खाइण लाइ चंवंदा आहिनि कि असां ईंदा ई तुंहिंजे घर में इन लाइ आहियूं कि असां खे इतां जो नास्तो जामु वणंदो आहे और इहा मुंहिंजे ऑफिस बि वेंदो आहियां न त मुंहिंजा सभु दोस्त मूंखे चंवंदा आहिनि कि यार उल्हानगर तूं असां लाइ दाल पकवान खणी आ असां खे जाम वणंदो आहे त उहे ई असां किथे बि वेंदा आहियूं न उल्हासनगर खाइण लाइ जामु फेमस आहे इन लाइ मूंखे उल्हासनगर में रहण जामु वणंदो आहे